नमस्ते क्या क्या उगाई हो आप

और क्या क्या उगाई हो आप मेरे को चाहिए गेहूँ और भा भा भाजी चाहिए भाजी क्या क्या उगाई हो आप क्या क्या उगा

मेरे को कोहड़ा चाहिए दो क्विंटल ओये कितने रेट में देंगे आप चलो ले लेते हैं एक कुंटल जौन रेट रहेगा आपको दे दूँगी कितना है तीस रूपये किलो है चलो तो मिल जाएगा ना जो रहेगा आपको मिल जाएगा और आल आलू है आप तो मिल जाएगा ना आपको हाँ तो मिल जाएगा आपको जहाँ रेट रहेंगे तो आकर मैं दे देऊँगी ना आलू है क्या आपके पास

मुझे चाहिए दो कुंटल हाँ कम में देंगे कि ज़्यादा महंगा है वह भी दे दिए दे दिए दो कुंटल बैंगन है क्या आपके पास बैंगन है क्या आपके पास कितना उगाती हो आप सारी सब्ज़ी है आपके पास हाँ मेरे को सब्ज़ी चाहिए ज़्यादा मेरे को सब्ज़ी चाहिए ना हाँ तो वही एक कुंटल बैंगन चाहिए टमाटर है क्या आपके पास वह भी चाहिए वह कितने में है